दिक्खो जि'यां कि हर इक बंदे दा अपना अपना तरीका होंदा हर इक यूथ दा अपना अपना सोचने दा तरीका होंदा इयां मेरा बी इक अपना पर्सनल जेहकी पर्सनैलिटी ऐ मेरी जां किस तरीके दा में बंदा मिगी ज्यादा इ'यां शोरगुल पसंद ऐ नी कि जे हल्ला गुल्ला आहली चीजां ते इत्त गल्लां मैं अगर कोई बी ऐसी जगह जाना पसंद करगा ते ओह् मेरे स्हाबै कन्नै प्हाड़ होने जित्थै शांत वातावरण इक बिल्कुल अगर तुस किश चीजा दे बारे च सोचना चाहंदे ओ तुस उत्थै जाह्गे ओ बिल्कुल शांत होइऐ सोची सकदे ते अगर में कोई बी ऐसी जगह अगर में कोई ज्यादा ज्यादा अगर मेरे कोल होऐ ते में कोई प्हाड़ें दी तरफ जां जि'यां कि अपने साढ़े ताईं त्रिकुटा दे प्हाड़ बी हैन माता दे जेहके चरणें दे एह्की साइड जेहके प्हाड़ न ओह् त्रिकुटा दे प्हाड़ न अधिकतर लोग इत्थै ट्रैकिंग करन नेई जंदे लेकिन इक दो बारी में इत्थै गेआ ते इत्त जगहें दा जेह्का खूबसूरती ऐ में तुसेंगी सनाना चाहन्नां कि मतलब कि ओह् लफ्जें बिच आह्नी अस बयान करी सकदे उस जगह गी बिल्कुल पैहलें अगर तुस जाह्गे उठी जि'यां देवी पिंडी तुस उप्पर चढ़गे तुसेंगी पता लग्गना कि जेह्की एक्चुअली बिच जेह्का नेचर होंदा ओह् ता ऐ कि चीज ऐ बिल्कुल चीड़ै कन्नै दे जेह्के बूहटे न नुआढ़े बिच्चा तुस निकलेआ अग्गै तुसेंगी ना तुसेंगी पानी लब्भना ना तुसेंगी कोई चीज लब्भनी फ्ही तुसेंगी पता लग्गना कि तुसें सर्वाइव कि'यां करना प्हाड़ें बिच्च पानी तुसें ख'ल्ला जिल्लै इक कुप्पा चुक्कियै लेगे ना उप्परा गी ते तुहेंगी पता लग्गना ऐ कि ओह् पानी तुहें कि'यां कि'यां यूज़ करना फिर न्हाड़े बाद तुस उप्पर जाह्गे अठी उत्थै तुस अगर किसे बी चीजा अगर में ते आखना कि पहाड़ें बिच अगर कोई बंदा राइटर होऐ जां कोई बंदा लिखने आह्ला होऐ जां कोई बंदा कैमरामैन होऐ उस चीजै दा कोई बंदा होऐ ओह् अपने शांत वातावरण च जेह्की बी अपनी कोई कला ऐ ना उसी बी बाहरी कड्ढी सकदा ना कि ओह् इक सिटी बिच अगर कोई रौहने आहला बंदा जां कोई शोरगुल बिच रौहने आहला बंदा ओह् अपनी कला गी बी कदें उस तरीके कन्नै बाहर नी आह्न्नी सकदा जेह्का उस चीज उसी इक शांत म्हौल दित्ता जा ओह् अपनी जेह्की कला उसी नुआढ़े बारे च सोचै ते उसी चीजा गी जे के अपने बाहर कड्ढै